जि'यां तोआनू सारें पता ऐ कि पराना टाईम हा जेल्लै टैकनॉलजी बगैरै कुश बी नीं ही होंदी ते उस बेल्लै जेह्ड़े बी बच्चे होंदे हे उस टाईम दे ओह् बाह्र जाईयै गेमां खेढ़दे हे उस बेल्लै ओह् क्रिकेट खेढ़दे हे कब्बडी खेढ़दे हे कुश्ती खेलदे हे त् जेह्दी बज़ा कन्नै उं'दी तंदरुस्की काफी जेह्ड़ी तकड़ी ही बट अज कल दे अगर अस टैंम दिक्खै अज कल दा टैंम जेह्ड़ा ऐ टैकनॉलजी दा टैम ऐ अज्ज कल दे टैम च बच्चे जेह्ड़े हैन एह् जेह्ड़े बाह्र आह्लियां गेमां होंदियां ओह्दे कोला मता एह् अपने फोने दे बिच्च बड़े रौंह्दे नै ते जेह्दे बिच्च एह् गेमां खेलदे नै ते अस अज्ज दिक्खने होने कि छोटे छोटे बच्चे कोलों लेईयै बड्डें बड्डें तक ओह् अपनें फोनें च चमके दे होंदे नै ते छोटे बच्चे जेह्ड़े ऐं जि'यां मेरे चाचू दा मुड़ा ऐ छोटा ओह् पूरा दिन फोनै दे बिच्च लग्गी रौंह्दा ते ओह् कॉर रेसिंग आह्ली कॉर रेसिंग इक गेम ऐ जेह्ड़ी बड़ी मशहूर गेम ऐ ओ ओह् पूरा दिन खेढ़दा ऐ ते ओह्दे बिच्च जेह्दे बिच्च असें गड्डी चलानी होंदी कदें इध्दर ते कदें उध्दर फोन दी स्करीन गी रोटेट करना होंदा ते ओह्दे कन्नै ओह् गड्डी चलदी ऐ गेमां जेह्ड़ी बच्चे अजकल बहु खेलदे नै ते अस अगर थोह्ड़ा ओह्दे कोला उप्पर आचै ते अज कल बच्चे ते फ्री फायर नाम दी गेम ऐ उसी ते पूरा पूरा दिन लग्गे रौंह्दे नै और इक बी जी ऐम एई ऐ बैटियै ग्राऊंड़ मोवाईल ऑफ इंडिया एह् गेम दा नांऽ ऐ ते एह्दे बिच्च बच्चे जेह्ड़े हैन ओह्दे पिच्छें ते पागल नै ओह्दे पिच्छें लोग पूरा पूरा पूरा दिन अपना फोन नी छड्डदे मैं अगर अपनें दोस्तें दी गल्ल करां स्कूल दे बिच्च ते मेरे दोस्त जेह्ड़े हैन ओह् पूरा पूरा दिन ओ नी छड्डदे माईंड क्राफ्ट हो गेई इक गेम जेह्दे पिच्छें मेरे दोस्त जेह्ड़े हैन कालेज़ दे बिच्च स्कूले दे बिच्च जेह्ड़े बी बच्चे हैन एह् सारे पूरा पूरा दिन अज्ज उस्सी लग्गे रौंह्दे नै जेह्दी बज़ा कन्नै उं'दी पढ़ाईयां जेह्ड़ियां हैन ओह् काफी जादा डिस्टर्व होई जंदियां नै बच्चे जेह्ड़े हैन अपनी पढ़ाई कोला जादा एह् जेह्ड़े गेमा नै इं'दे उप्पर जादा फोक्स करा दे नै जेह्दी बज़ा कन्नै उं'दी पढ़ाईयां जेह्ड़ियां हैनओह् डिस्टर्व होई गेदियां नै ते जेह्जे बिच्च सारें कोला टॉप दी गेंम जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी अज कल बच्चे सबतू जादा खेला दे न ओह् ऐ बी जी ऐम आई इस गेम दे बिच्च करना कुछ नी होंदा ऐ बस सौ बंदे होंदे नै असें बस लास्ट तक टिके रौह्ना होंदा ऐ असें सामने आह्ले बंदे गी मारना होंदा ऐ साढ़े टोटल चार प्लेयर होंदे न ते सामने आह्ली टीम दे बंदे होंदे जेह्ड़े उनेंगी खत्म करना होंदा ऐ उनेंगी गोली मारनी होंदी मतलव इक तरीके दी इक जंग होंदी ऐ जेह्दे बिच्च सौ बंदें ई छोड़ेआ जंदा ते ओह्दे बिच्चूं थुहानू लास्ट दिक्खना होंदा जेह्ड़ा लास्ट टिकदा उसी पता नी वर्चुअल इक चिकन डिन्नर थ्होंदा ऐ जेह्दे पिच्छें बच्चे पागल नै पूरा पूरा दिन उसी खेलदे रौंह्दे अपना टॉईम बर्बाद करदे इस गेम दे पिच्छै ते इदे पिच्छें पूरा पूरा दिन ओह् अपना टाईम बेस्ट करदे नै ते स्हानू जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी पढ़ाइयै उप्पर जादा डिस्टर्व नेंई करदे न जेह्दी बज़ा कन्नै अस दिक्खने होन्ने कि बाद च ओह् फेल होई जां फिर ओह् डिप्रैशन च चली जंदे न अस दिक्खने रौह्न्ने रोज़ न्यूज़ बच्चे जेह्ड़े हैन डिप्रैशन च जा दा न ते इ'यै बस कुश रिज़न होंदे नै अगर पेरैंटस उनेंगी बाद च बोलन कि एह् चीज़ शैल नी ऐ तुस गेमां खेलदे ओ पूरा दिन करदे हो पेरैंटस बी बुरा समझी लैंदे नै अस दिक्खने गै होने रोज़मरा दी जिन्दगी च केई बच्चे सुसाईड़ करी लैंदे जि'यां पिच्छें जेह् इक्क न्यूज़ आई ही कि इयां न्हाड़ी गेम दा नांऽ लैता बैटल ग्राऊंड़स मोबाईल ऑफ इंडिया इक बच्चे दी मां नै उसी एह् गेम खेलने तांईं मना कीता ते उन्नै राती अपनी मां गी गै मारी ओड़ेआ हा जेह्ड़ी काफी शोकिंग न्यूज़ ही मैं आपू सुनियै इसी घवराई गेआ हा हलांकि बड़े सारे लोग इस्सी सुनियै घवराई गे हे जेह्दे बज़ह कन्नै डाक्टरें बोलेआ बी ऐही कि एह् जेह्ड़ी गेम ऐ एह् ओह् नी ऐ मतलव एह् गेम जेह्ड़ी ऐ बच्चें दे दमाकै उप्पर असर करा दी ऐ बच्चे जेह्ड़े हैन नेंई मनदे थुहानू पता ते है अज कल दे टैम च बच्चे नेंई मनदे ते ओह् केह् गेमां खेढ़ने लग्गे गै रौंह्दे न ते ओह्दे बाद च साढ़ी सरकार नै इस गेम गी बंद बी करी ओड़ेआ हा पर ओह्दै बाद एह् गेम जेह्ड़ी ऐ फिर आई गेई ते हून फ्ही बच्चे इस्सी लग्गे दे नै